कपिड़ा सिबंदी आहियां ड्रेस कुर्ती सिबंदी आहियां मूंखे कॉटन में सहूलियतु थींदी आहे ॿारनि जी दिलि हुजे त उन्हनि जा बि कपिड़ा सिबंदी आहियां नंढा पेंट शर्ट तंहिं करे कंहिंखे कंहिंखे सिंथेटिक बि पैट्र्न वारा लेसुनि वारा वणंदा आहिनि मां उन्हनि जा बि सिबंदी आहियां छाकाणि त उन्हनि खे मुंहिंजी सिबियल कपिड़ा वणंदा आहिनि त मां पंहिंरी सॼी कटिंग करे सिबणु वेहंदी आहियां त मूंखे सहूलियतु थींदी आहे ऐं जल्दी बि थींदो आहे